हाँ हमारे जो परिवहन की जो सुविधाएं हैं उसकी कमी के कारण स्वास्थ्य सेवा है उसको बहुत ही प्रभावित करती है और जो हमारे अस्पताल है हमारे शहर के बाहर है हमारे गाँव के बाहर है और जो यदि हमें वो यहाँ पे और जो शहर है उसमें वहाँ पे पहुँचने के लिए हमें काफ़ी समय लगता है अस्पताल में जाने के लिए इस प्रकार से जो हमारी स्वास्थ्य सेवा है वो काफ़ी कम है या हमारे क्षेत्र में जो हमारे क्षेत्र से और जो दूर शहर है उसमें जाने के लिए हमारे क्षेत्र से जयपुर सिटी दूर है जयपुर शहर में बड़ा अस्पताल है वहाँ पे अच्छी जाँचे हो जाती है अच्छे डॉक्टर है सभी बीमारियों का इलाज हो जाता है अच्छे से तो वहाँ पे हमें पहुँचने के लिए कम से कम तीन से चार घंटे पाँच घंटे के अंतर में अंतर लगता है तो इतने इतने समय में हम वहाँ पे पहुँच पाते हैं और जो है हमें वहाँ पे जाने के लिए काफ़ी किराया भी लगता है हमें काफ़ी भाड़ा भी देना पड़ता है जिस वजह से हमारे पैसे भी काफ़ी खर्च होते हैं तो हम इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे ही क्षेत्र में कहीं नजदीक में कोई भी बड़ा अस्पताल बने और जो अच्छी जाँचें है अच्छा इलाज है वो हो पाए जिससे हमारी स्वास्थ्य सेवा है वो अच्छी हो सके और जो हमारे क्षेत्र में ग्रामीण लोगों को भी एक स्वास्थ्य सेवा का जो अवसर है जो लाभ है वो अच्छे से मिल सके